میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے جو میں بچپن سے کھیلتی آئی ہوں مجھے بہت پسند ہے یہ کھیلنا میں اور میری میرے گھر کے سارے لوگ اس کھیل کو کھیلنا پسند کرتے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ اس کھیل کو کھیلتے ہیں ہم لوگ یہ کھیل عام طور پر سردی کے موسم میں کھیلتے ہیں بیڈمنٹن کی بہترین کھلاری سائہ سائنا بیڈمنٹن سائنا نوال ہے جو مجھے بہت پسند ہے جس کا میچ بھی میں دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لغتا ہے یہ کھیل مجھے اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ میں بہت میں بہت آسان بہت آسان ہے مجھے بہت آسان لغتا ہے کیونکہ کھیہ کیونکہ کیونکہ کھیل سکتی ہوں آسان کھیل کھیل سکتی ہوں